जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव बांसिन माइ गायनाय जायो माइ गेहु गम गायनाय जायो ड्रागनबो गायनाय जायो बांगाल बोग्रिबो गायनाय जायो फाथोबो फोनाय जायो बायदिसिना आबाद मावो गाहायै बुंनो थाङोब्ला जोंना माइ आनो माइ गायो गम गायो आलु गायो गम गायो आलु गायो आरो बेफोरबायदिनो दानि जुगाव द्रागन फ्रुइट गायबाय बेनो आबादनि मादाव बुंनो थाङोब्ला जाहा जोंनि बेयाव सोलिबाय थानाय आबादफोरानो जाबाय गाहायै जुखाम ओमफ्राय माइ माइखौ जोङो मोननै सिजेनावबो गायनो हायो जेरै चाइना माइ होनो मेसें बोथोरावबो दैज्लां बोथोरावबो गायजायो बेबायदिनो जोंनि जिल्लायाव मेसेंआव माइ गायो दैज्लांआवबो माइ गायो गरम जुखाम गासिखौबो गायनाय जायो गाहायै बुंनो थाङोब्ला जोंनाव बांसिन आबादारिफ्रा आबाद मावनाय खेथिआनो जाहैबाय माइ जुखाम आरो फिथाइ सामथाइ बैग्रि बागान बानायनाय गय दंफां बेफोरनिफ्रायबो जों रां आरजियो बे हिसाबै जोंहा आलु मैगं थाइगंनि बेलायाव आलु फानथाव खबि लाइ फालें बायदिसिना मैगंनिफ्रायबो जों फैसा खामायो गायो जोंनि उदालगुरिआव दा बांसिन मैगं थाइगङावबो आबादारिफोरा गोबां फैसा खामायगासिनो दं दा जोंनि मेसें बोथोराव चाइना माइआ बांसिन मोजां जायो मानोना बे बे बोथोराव मेसें बोथोराव गायनाय माया दैज्लांनिसाय बांसिन फल मोनो फल होयो दैज्लांआव थारटि मन जायोब्ला थ्रिस मन जायोब्ला दा मेसें बोथोराव गायनाय माया सल्लिस मन जायो बेखायनो जों मेसें बोथोराव बांसिन माइ गायो दैज्लांनिखौथ' गायखायोआनो मेसें बोथोरावबो गायो दा थिग मैगं थाइगंनि बेलायाव दा जों खबि गायनो हायो मेसें बोथोराव मेसें बोथोराव खबि आलु मुला बेफोरो बांसिन मोजां जायो बोथोरजों गोरोबो दा मैगं थाइगंनि बेलायावथ' सोलिबाय थानायाव खबि आलु फानथाव दा बे सिजेनाव मेसें बोथोराव साबसिन जायो बयनिसायबो मानोना आबाद फोथाराव दै थायोब्ला दिगदार जायो दैज्लां फोराव दै थानायनि थाखाय मैगं थाइगं गायजाया मेसें बोथोराव साबसिन जायो मैगं थाइगंनि बेलायाव मेसें बोथोरावनो फलखौ बुरजा मोननो हायो